बे बुकखौ फरायनानै आं जोबोर मोजां मोनदों मानो होनोब्ला बे बुकआ आं मिन्थियै गोबां खोथाफोरखौ आंनो मिथिहोदों आरो आंनि जिउआव गोबां सोलायनाय लाबोदों